कला और शिल्प की बात की जाए तो जो पुराने ज़माने में जो कलाएँ की जाती थी अपने हाथों द्वारा मूर्तियाँ बनाई जाती जिसमें मूर्ति का मूर्ति बनाते थे जो कला शिल्प वाले हैं वे अपने दीवारों पर न जाने कितनी प्रकार की कलाएँ करते थे और इन्हें इतना सुंदर सजाया करते थे अलग अलग कलरों से अलग अलग कलरों को अपने हाथो द्वारा बना कर अपने घरों की जो दीवारें होती थी उन्हें उन पर अलग अलग प्रकार की कलाएँ करते थे जो बहुत सारे चित्र बनाते थे जिससे उनकी सुंदरता और ज़्यादा जिनकी न सुंदरता बढ़ जाती थी और वे बहुत ही सुंदर लगते थे रही बात मूर्ति की तो मूर्ति जब जो मूर्तिकार होते थे वे पहले क्या अपने हाथों से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते थें और अपना हाथों द्वारा न जाने कितनी चीज़ें बनाते थे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते थे और आज कल के ज़माने में वे सब चीज़ें तो दिखाई नहीं देती जैसे कि वह गायब ही हो गई विलुप्त ही हो चुकी हैं वे चीज़ें आज के ज़माने में तो टिन मतलब जैसे कि न जाने कितने प्रकार की नई नई चीजें आ चुकी है जिसके जिसकी वजह से जो पुरानी जो चीज़ें हैं वे विलुप्त ही हो चुकी हैं और आज अभी तो ऐसा हो चुका है कि मशीनों द्वारा न जाने मूर्ति बनाए जाते हैं मिट्टी की चीनी मिट्टी से तो अपना यह प्लास्टिक हो गया लोहा हो गया न जाने कितनी कितनी चीज़ों से आज कल मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और ग रही बात दीवा घर की दीवारों पर कला करने की तो घर के दीवारों पर आज कल कोई कला तो नहीं दिखाई देती है पर रंग बिरंगे कलर ज़रूर दिखाई देते हैं और आज कल इन मतलब जो पुरानी जो कला थी जो सिल्प था उनका चलन जैसे मानो ख़त्म ही हो गया आज कल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है फैशन है उसमे ना ऑनलाइन का जो ज़माना आ गया जो फ़ैशन आ गया उसने अपनी एक जगह बना ली है जैसे पहले फ़ैशन की बात की जाए तो पहले के ज़माने में लोग वे अपना फैशन फैशन नहीं सांस्कृतिक पहनावे को ज़्यादा महत्व दिया करते थे जैसे कि साड़ी सूट सलवार पर आज के ज़माने में फैशन क्या है कि कहा जाए तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि मान उन्होंने अपनी इतनी जगह ऐसी जगह बना ली है जो कि इनका चलन बहुत ही कम हो चुका है